पहले क्या था कि जैसे कि स्वास्थय केंद्र पर हम लोग जाते थे तो इतना सुविधाएँ भी नहीं थी और प्राइवेट में जाना पड़ता था तो खर्च ज़्यादा लगता था खर्च ज़्यादा था फिर भी इलाज़ अच्छे से नहीं हो पाता था पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं रहते थे तो जो झोला छाप रहते थे वह भी क्लीनिक खोल कर बैठ गएँ हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादा खर्च देना पड़ता था हमारे हमारी स्वास्थय भी नहीं हो पाते थे लेकिन ऐसा नही है अब अब हमारे यहाँ और यह बहुत अच्छा हो गया है सरकारी हॉस्पिटल स्वास्थ केंद्र में हम लोग जाते हैं तो यह हो गया कि आने जाने की सुविधा के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा भी हो गई है अगर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं कैसे भी हम लोग पहले तो सड़कें भी नहीं अच्छी थीं लेकिन अब हर एक चीज़ की सुविधा हो गई है और पढ़े लिखे डॉक्टर हो गए हैं अगर उनके उन्हें बढ़िया से दवा देने का सलाह देने का और जैसे ज़्यादातर के हम लोग को रेफ़र नहीं करना पड़ता है वहीं पर इलाज़ हो जाता है स्वस्थ भी हो जाती हैं जैसे कि मेरी माता जी बीमार थीं माता जी बीमार थी तो कहाँ लेकर जाएँ प्राइवेट में पहले गए थे तो खर्च ज़्यादा बता रहे थे डॉक्टर उतने बजट हमारे पास नहीं था तो वहाँ पर ले कर गए स्वास्थय केंद्र लेकर गए स्वास्थय केंद्र लेकर गए तो पढ़े लिखे डॉक्टर थे वहाँ पर इलाज़ कराए तो माता जी का इलाज़ अच्छे से हुआ ट्रमा सेंटर में हमारा मतलब वह एक्स रे हुआ मतलब हर एक चीज़ की सुविधाएँ हो गई पैसे कम लग रहे थे और हम अच्छे से इलाज़ करा रहे थे उनको और अच्छे स्वास्थ भी मतलब उनका सुधार भी हो रहा था हमके ला हमों हमें लग रहा था कि अच्छा है पहले से बहुत बढ़िया हो गया है अगर इतनी सुविधाएँ पहले होती तो इतने लोग को बीमार नहीं रहते ऐसे अपाहिज नहीं हो जाते लेकिन मेरी माता जी तो बहुत अच्छे से उनका स्वास्थ लाभ होने लगा और उन्हें लेकर हम फिर घर आते जाते रहते थे फिर उन्हें दिखाते रहेते जब डॉक्टर बुलाते थे कि हाँ आइए जाँच करा लीजिए इलाज़ करा लीजिए तो उनका इलाज़ कराए एक्स रे कराए हर एक चीज़ की सुविधाएँ मतलब मुफ़्त मिली थी मिलती थीं और ऐसा होता था कि माता जी मतलब काफ़ी जल्दी जितना हम सोचे नहीं थे उतना ही जल्दी काफ़ी जल्दी वह अच्छी होती चली गईं और अपने हाथ पैर से खुब बढ़िया चलने लगी घूमने लगी फिरने लगीं और हमें बढ़िया लगने लगा उनका सेवा करने लगे सेवा किया और दवा का असर और डाक्टरों का इलाज और हम लोग का सेवा उनको बहुत फायदा किया इतना बढ़ियां लग रहा था कि जैसे कि यह इलाज़ उनको भगवान स्वरूप मिल रहा है और अच्छे होती चली जा रही हैं इतना मतलब बढ़िया से उनका सेवा हर एक चीज़ का इतना इतना बढ़िया निर्धारण हो रहा था कि हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतनी जल्दी खूब अच्छी हो जाएंगी और स्वास्थ खूब बढ़िया हो जाएगा अब यह माता जी हैं कि खूब अच्छे से आती जाती रहती हैं हम लोगों को डाँटती रहती हैं यह है कि मतलब ऐसा लगता है था कि कोई बड़े रहना घर में अच्छी बात है और माता जी का स्वास्थ बहुत बढ़िया हो गया है